جی السّلام علیکم رحمتہ اللّہ جی آصف بھائی کیا حال ہے خیریت ہے جی جی واصف بھائی میں صبح اٹھا ہوں تو میں دیکھا ہوں کہ میرے باتھ روم کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے جی جی میں وہ ٹپکنے کی جگہ پہ میں ایک بالٹیاں رکھ دی تھیں تاکہ وہ جو چھت سے پانی وہ ٹینک سے جو پانی ٹپکے نا تو وہ بالٹی کے اندر نکلے جی جی وہ اصل میں میں دیکھا کہ اس کے سائڈ سے جو ہے نا ایک پائپ گئی ہے جی جی اسی پائپ کے اندر کوئی پرابلم ہو گیا ہے اسی وجہ سے وہ پانی ٹپک رہا ہے جی جی ہاں وہ آپ جو ہے نا اگر کہ اس کو ٹھیک کر دیتے تو اچھا رہتا جی جی جی جی وہ واٹر سے ہے نا تو اس کے ذریعے سے وہ پانی کا جو نکاسی جو ہوتا ہے نا اس کے ذریعے سے وہ پانی شاید وہ بند ہو گیا یا کیا ہے مسئلہ ہے وہ آپ ہی لوگ مسستری یا پھر لوگ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں جی جی میں نے اس پائپ کو دیکھا ہے تو وہی دیکھا کہ واٹر اٹھارٹی جہاں سے ہے اسی سے اسی کے اگل بگل میں کچھ جام وغیرہ لگ گیا ہوا جی جی ہاں وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے کہ اس طرح لگائیے گا تو بھائی کوئی مسئلہ ہوگا تو بتانا ہی پڑے گا نا جی تو تو آپ جی جی جی جی ہاں تو وہ تھوڑا جتنا جلدی ہو سکے اس کو ٹھیک کر دیتے تو ہم کو بھی رات ہو جاتی اس لیے کہ نہ جانے کس وقت کون سا بچہ جا کے پانی گرا دے گا تو پھر ہاں ہاں یہ خراب ہو جائے گا نا ہاں تو وہ آ کر کے جو ہے نا باتھ روم والے چھت سے پانی جو ٹپک رہا ہے تو اس کو تھوڑ سا دیکھ لیجیے اور وہ واٹر جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیجیے گا جی جی جی ہاں ہاں وہ آپ جتنا جلدی آپ کو دیجیے گا وہ آپ آپ کی مہربانی ہوگی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک السّلام علیکم